सबतों पैह्लें ते अजकल्ल कुसै पर विश्वास कीता निं जंदा कोई ऐसा इनसान निं ऐ कि बंदा कोई ट्रस्ट करै मतलब विश्वास करै कोई निं ऐसा बंदा ऐसे अज्ज दी जेह्ड़ा जनरेशन बिच्च टलै दा ना इस जनरेशन बिच्च सिर्फ मां प्यो कम्म आई सकदे नै नां कोई तुं'दा दोस्त कम्म औंदा स्हेई टैम पर मतलब मेरा में अपने रिलेटिड सनानी आं तुसेंगी मेरै कन्नै मेरी जेह्ड़ी फ्रैंड ऐ ना मेरी जेह्ड़ा फ्रैंड ऐ ना कोई बी फ्रैंड ऐ ना कोई निं होंदा कुसै दा फ्रैंड होऐ जां मतलब जेह्ड़े अपनें घरे आह्ले ना उ'ऐ न अपने होर कोई थर्ड परसन बाह्रा दा आइयै बोलग न तुस मेरे अपने ओ में तुसेंगी अपना आक्खी सकना अज्ज दा जनरेशन बिच्च कोई निं ऐ अपना कुसै पर विशवास करना जरूरी नी समझो मतलब बौह्त घट्ट ऐं दुनिया बिच्च लोग जेह्ड़े मतलब विश्वास दे लायक हैन आपूं अगर में दिक्खो में रोज़ाना करनी होन्नी में अपना बैस्ट हन्डर्ड परसैंट बैस्ट दिन्नी होन्नी ऐं कि अगले बंदे गी मेरी बजह् कन्नै दुखी निं होई जा ओह् मेरी गल्ल दा उसी कोई बुरी निं लग्गी जा बड़ा सोची समझियै बोलनी होन्नी आं मगर मेरे कन्नै जेह्ड़ा बंदा जुड़दा ना ओह् अगला बंदा ना मतलब कदें बी निं सोचदा कि इसी बी बुरा लगग जां मतलब अस जेह्ड़ा बोल्ला दे आं ओह् वर्ड इसी चुभगन ओह् अजकल कोई निं सोचदा दूए दे बारे च सिद्धा जेह्ड़ा मुहां च आ दा बोली ओड़दे जेह्ड़ा किश मुहां पर औंदा ओह् बोल्ली ओड़दे मतलब में अग्गों चुप्प होई जन्नी होन्नी आं में आखनी होन्नी आं कि अगर जि'यां ओह् मेरे कन्नै आर्गुमैंट करा दा में उसी अगर में आर्गुमैंट करा दी आं ते मतलब कि ओह्दे च ते मेरे च केह् फर्क रेही गेआ तां करियै और इंट्रैस्टिंग क्रैक्टर जेह्ड़े होंदे ना ओह् होंदे मतलब जेह्ड़े कशा दा असेंगी मोटिवेशन मिलै असेंगी थोह्ड़ा ओह् मिलै कि इंसपिरेशन मिलै ठीक ऐ ना जेह्दे कोला दा अस इंसपायर होई सकने आं ओह् मतलब कि उ'नेंगी में हमेशा रिस्पैक्टफुल समझनी होन्नी आं ठीक ऐ ना जि'यां हून मेरे घरे आह्ले नै ओह् मिगी बढ़ावा दिंदे स्पोर्ट करदे कि तूं एह् कर अस तेरा करने आं एह् किश होंदा विश्वास करना और विश्वास करना सिर्फ घरे आह्लें उप्पर इंटरस्ट करना सिर्फ पढ़ाई उप्पर इंट्रस्टिंग क्रैक्टर जेह्ड़े हैन मेरे ओह् हैन सबतों पैह्लें ते कोई बड्डे जि'यां मेरे रिलेटिव बिच्च कोई बड्डा होऐ ओह् मिगी समझाई ओड़दे न कि तूं इ'यां कर तेरी लाईफ बिच्च एह् प्राब्लम आवा दी ऐ तूं एह् कर एह् चीज होंदी ऐ बाकी सोसाईटी लोक मतलब बौह्त अलग टाईप दे न उं'दे पर विश्वास कीता गै निं जाई सकदा इं'दे पर कदें बी विश्वास निं करी सकदे में मेरा ते विश्वास उठी दा ना कुसै दी फ्रैंड नां कुसै दी फ्रैंड ऐ नां ते कोई बैस्ट फ्रैंड ऐ न किश कोई निं ऐ अपना कोई बी नेईं में अज्ज कालेज दी स्टेज तक पुज्जी दी आं बट अज्ज तक मिगी कोई ऐसा फ्रैंड निं मिलेआ कि जेह्ड़ा पर में विश्वास करी सकां जेह्दे पर में होंदा ना कि अस दिल दियां गल्लां उसगी सनाचै मतलब मिगी कोई निं जुड़ेआ जेह्ड़े में गल्ल उसी सनान्नी आं ओह् त्रीये बंदे तक पुज्जी गै गेदी होंदी ऐ ते बस जेह्ड़ा मतलब कि सबतों गंदी चीजां लगदियां ओह् ते इ'यै न कि मेरियां गल्लां अग्गें कोई शेयर करै और में बौह्त अच्छे तरीके कन्नै समझां में बोल्लां कि हंड्रड परसैंट देआं अपना बैस्ट देआं भई एह् लोग ना बहुत गंदे बहुत गंदे तरीके कन्नै उं'दे बोलदे रौंह्दे कदें मतलब किश कदें किश अपने मतलब बिलीव करो सिर्फ गाड मतलब सिर्फ भगवान उप्पर विश्वास रक्खो और अपना कम्म करदे चलो बस मेरा एह् ऐ में एह् बनाइयै चला दी आं अपना कि अपनां मतलब अपने पर विश्वास रक्खो कि एह् चीज करी सकने आं और इंटरस्टिंग क्रैकटर बनो मोटिवेशन मोटिव ओ और ओह्दे कोला दा थोह्ड़ा इंटरस्टिड़ बनो साढ़े कोला दा बी अग्गें कोई इंस्पिरेशन लै कोई मोटिवेशन लै अस उसी अडवाईस देचै कि एह् करी लै बच्चे एह् कर बस एह् ऐ कदें कुसै कन्नै गल्त निं करो बस